میں نے شروع سے ہاں میں نے شروع سے ڈش بنائی ہے اور مجھے یہ چیز جو ہے اس چیز کو اس نے متاثر کیا ہے چونکہ ہمارے ہمارے جو گھر کے آس پاس جو بھی چھوٹے چھوٹے جو سیلر ہوتے ہیں جوکہ چائنیز فوڈ وغیرہ جو سیل کرتے ہیں تو وہاں پہ جب ہم جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ مطلب وہ لوگ کیسے بنا رہے ہیں ویسے بھی مجھے کھانا بنانے کا شوق ہے تو میں دیکھتی تھی کہ وہ لوگ کیسے بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا کیا ڈال رہے ہیں تو وہی چیز آ کر میں نے گھر پہ ٹرائی کی اور مجھے تب جا کے ان لوگوں نے مجھے متاثر کیا کہ جب وہ لوگ کر رہے تو مجھے بھی آ سکتا ہے تو میں نے گھر پہ آ کے اس کو ٹرائی کیا اور مجھ سے بہت اچھا بنا اور تب سے میں کھانا بنانے کا جو شوق ہے اس کو اور آگے لے کے جا رہی ہوں اور بہت سی چیزیں ٹرائی کر رہی ہوں